आंनि मोजां मोनसिननाय बोथोरनाथ' मोननै बैसागु बोथोर आरो बैयो माय गायखांनायनि उनाव मा बोथोर होनो आसिन कार्तिक बे समाव बेराथ मोजां मोनो मानो होनबा बे समाव मिथिंगायारि नुथाय बेराथ मोजां जायो सोमखोर सोमखोर बैसागोनि समाव गोदान गोरलै बिलाइ गोथां गोथां बेराथ मोजां नुयो आरो जेर'खम आवजार बिबार आरो सनालु बिबार बेफोरबो बारो खाथ्रि बिबार ओमफ्राय साल गोरलै गोरलै गोरलै खिलिनाय बेबादि बोथोरखौ आं माने बेराथ मोजां मोनो आरो मिथिंगानि नुथायखौ नायनै बेरायनो मानो जोबोद मोजां जायो बारा गोलोमाबो बारा गोजांआबो बेनिफ्राय बै आसिन कार्तिक समावबो माय दुब्लिफोरा सोमखोर सोमखोर गोथां गोथां जायो बे समावबाे एसे गोलोमनाया खम जाहैयो माय गायखांनायनि उनाव ओमफ्राय गोजांनायाबोथ' बे समाव बारा जाया नालाय ओमफ्राय मोजां नुयो आरो बेराथ मोजां नुयो मायबारि मायबारि लामा सेर सेर बिफां लाइफांफोराबो बारा हाद्रिबो जाया बे समाव गोथां गोथां मोजाङै थायो बेखायनो आं बेराथ नायनो मोजां मोनो बेरायनो मोजां मोनो बे मोननै बोथोरखौ आं ओंखायनो बेराथ मोजां मोनो ओरैनो दस्रा बोथोरफोरखोबो आं मोजां मोनो गाज्रि मोना जेर'खम दैलांयाबो गोबां रोखोमनि मैगं थायगं मोनजायो आरो मेसेंआवबो मेसेंनि मैगं थायगं गोथां मैगं थायगंफोरखौ जानानै मोजां मोनो नालाय दे आं मिथिंगानि माबाखोनो नुथायखौनो मोजां मोनो आरो मोननाया थेवबो बैसागोनि सम आरो बे आसिन कार्तिकनि सम बे मोननैखौ आं साबसिनै मोजां मोनो मानो होनबा बे समाव थिक बोथोरनि दुंनाय सुनाय गासिबो बिबां आनो मोजाङैनो थायो बेखायनो आं बे मोननै बोथोरखौ बांसिन मोजां मोनो